जी हाँ मैं प्राणायाम करती हूँ योगा करती हूँ मेरा सवेरे सवेरे नियम है कि मैं हर सवेरे जल्दी उठ कर प्राणायाम करती हूँ क्योंकि मुझे इससे ऐसा लगता है की प्राणायाम करने से योगा करने से हमारा शरीर जो है वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहता है अच्छा रहता है हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है तो मुझे योगा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी हमारे जीवन में या हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी भूमिका भी है अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो अच्छा रखना चाहते हो तो आपको नियम से हर सवेरे उठ कर सवेरे सवेरे जब हम उठ कर जो योगा करते हैं वह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए तो हमें करना चाहिए योगा बाकी कुछ भी आप प्राणायाम करो या जो भी पर सबसे ज़्यादा जो योगा है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे शरीर के लिए करता है